लग्न म्हणलें की एक मोटे कार्य अशें आमी म्हणटात लग्नाची तयारी आमी एका वर्सा पयलीं साकून स्टार्ट करता म्हणल्यार जाता व्हंकलेक घालपाचीं भांगरां आनी न्हवऱ्याक घालपाचीं भांगरा हेंय बी आमी करपाक घेता लग्नाच्या पयलीं साखर पुडो म्हुणू आमी करता आमच्या घरांत साखर पुड्याक भटाक आपोवन ताच्या साक्षीन चलयेच्या आनी चल्याच्या हातीक मुदी घालपाची प्रथा आसा आनी साखरेचो पुडो फोडपाचीय पद्दत आसा आताचे लोक साखरपुड्याक केक बी हाडून कट करता रिसॅप्शन पार्टी सुद्दां दवरतात पूण आमच्या हांगा ही प्रथा ना साखर पुडो जालो की आतां लग्ना तयारी आमच्या हांगा एक प्रथा आसा जी आमच्या जाण्टे पोन्नें आशिल्ले तेन्ना साकून चालू आसा जेन्ना चलयेची किंवां चल्याचें लग्न थारता तेन्ना तांच्या घरांतल्यान पानाचो विडो आनी लग्नाची पत्रिका घेवन गांवचे बुदवंत आनी हेर वांगड्यांक दिवपाची आसता जर तर कोणी ही प्रथा पाळना तांकां तांचे घर वाड्याच्या भायर दवरता म्हणटा तांचें घरांत बाकिच्या वाड्यावयले लोकांनी वचपाक जायना आनी तांच्यानी दुसऱ्या लोकांगेर वचपाक जायना लग्नाच्या पयलीं दीस हळद आसता हळदीक वाड्या वयल्यो सगल्यो बायलो येता आनी तांची जी पारंपारीक गाणी आसा ती म्हणटा आनी चलयेक आनी चल्याक हळद लायतात हो कार्यक्रम व्हंकलेच्या आनी न्हवऱ्याच्या घरा कडेन आसता म्हणल्यार तांच्या तांच्या घरा कडेन आसता व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक अहेर बी दितात त्याच राती लग्नाच्या माटवांत म्हळ्यार व्हंकलेच्या आनी न्हवऱ्याच्या त्यांच्या घराच्या माटवांत तांदूळ दळपाचो कार्यक्रम आसता तांदूळ दळटना पारंपारीक गाणी म्हणटात दुसऱ्या दिसाक न्हवरो आनी व्हंकल तांच्या देवाक नमस्कार करून लग्नाच्या मंडपांत येतात आनी थंय मागीर लग्नाच्यो विधी स् स्टार्ट जातात पयलीं व्हंकल न्हवऱ्याच्या गळ्यान माळ घालता आनी मागीर न्हवरो व्हंकलेच्या गळ्यांत माळ घालता आनी तेन्ना मंगलाश्टकां म्हणटात आनी न्हवरो व्हंकलेच्या गळ्यांत मंगळसुत्र घालता तेन्नाय सव्यार व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक जमिल्ले लोक अहेर करतात मागीर होमकूंड आसता आनी सप्तपदी आसता व्हंकल न्हवऱ्या वांगडा सात पावलां चलता आनी मागीर कन्यादान कन्यादान हो आवय आनी बापूय वांगडा चलयेच्यो करतात कन्यादान जालें उपरांत व्हंकल ही पुर्णता न्हवऱ्याची जाता आनी न्हवरो तेका आपल्या घरा ताच्या वांगडा घेवन वता